औ हेलौ आदसा गेस्टिकआव नोङो मुलिफोरखौ थिख मटन थाइमलि जानांगौ हो मथा मथि गेस्टिकनि मोनसे बे टेब्लेट दङ बेखौहाय नों मोजाङैहाय बे ओ जे टेब्लेट हरदों बे टेब्लेटखौ नोङो थाइमलि जाबाय थानांगौ खुनु मिसटेक जानो नाङा दे आमफ्राय बिदि जानायफ्रा थिक मटन खाजाफ्रा जा ओमफ्राय मैगंफ्रा नांगौ बायदि मैगंखौ जा थादुन मोनजानाय नोङा नोङो आलु मोनजानाय नोङा अमा बेदर मोनजानाय नोङा बेबादि आरो हो ना गोथां जानो नाङा जानायफ्रा लिमिटेद जा आरो हा गाइखेर साहाखौ लोंनो मोननाय नोङा गाइखेर साहा ओमफ्राय बे साफादा बिराद गाज्रि गेस्टिकनि थाखाय नोंहा लोंनो नाङा आरो साहाखौ थटेलि बन्द' खालाम जानायफोरखौ लिमिटेद जा ओमफ्राय फुङाव ओंखामखौ बाद होनो नाङा फुङाव ओंखामखौ जेने थेनेब्लाबो जानांगौ आरो सा लोंग्रोनो नाङा औ बेफोरखौ नोङो थाइमलि जाबाय था थाइमलि लोंबाय था थाइमखौहाय माने हेर फेर खालामनो नाङा आरो बे गेस्टिक ना औ सिराबखौबो लोंनांगौ टेब्लेटखौबो लोंनांगौ बे गावबा गाव माबा खौहा हरजोबखादों बेखौ नों जानायनि सिगां मोनसे जानायनि उनाव मोनसे दङ मोनसे जानायनि सिगां टेब्लेटया जानायनि सिगां ओमफ्राय बे बिदैया जाखांनायनि उनाव औ दे दे दे दे ओ ओ